जी हाँ मैं अपने बाग में बगीचे में खाद तैयार खुद ही करती हूँ और मुझे खाद तैयार करना बहुत पसंद है क्योंकि मैं मेरा बगीचे में जो पेड़ पौधे हैं वो मैंने खुद लगाए हैं तो मुझे उनकी देखभाल करना बहुत पसंद है उससे मुझे एक बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया का अभाव मिलता है और मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं उसकी देखभाल करती हूँ तो खाद भी मै खुद ही तैयार करती हूँ जिससे की मुझे एक अच्छी भावना मिलती रहे और मैं अच्छे से अपना काम करती रहूँ तो खाद बनाने के लिये मैं उबले हुए कंडे और साथ ही मैं जो घर का कचड़ा होता है जिसमें पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक जैसी सामग्री नहीं होती है मैं उसका प्रयोग करती हूँ